جی آج کے دور میں تصویر کھینچنا ایک عام بات ہے میرے اندر یہ عادت تو زیادہ نہیں ہے کیونکہ میں ابھی طالب علم ہوں اور پڑھائی سے فرصت نہیں مل پاتی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ تصویر اور شوشل میڈیا کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے جو شوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹفارم ہے جہاں ہم اپنے دوستوں اور دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں اور ایک گہرا تعلق قائم ہو جاتا ہے ایک دوسرے کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی زندگی کی خبر شوشل میڈیا کے ذریعے ہم رکھتے ہیں رہی بات تصویر پوسٹ کرنے کی تو جی ہاں میں بھی ان لوگوں میں ہوں جو اپنی تصویر کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر پوسٹ کرتے ہیں وہاں پر جو میری آئی ڈی بنی ہوئی ہے اس پر جا کر اپنی تصویر ڈالتے ہیں تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور پسند کریں